जी हाँ हमारे एरिये में लड़कियाँ अलग अलग गेम्स खेलती है जैसे बाेस्केटबॉल हो गया बॉलीबॉल हो गया फ़ुटबॉल हो गया टेनिस टेबल हो गया तो उनमें अच्छा एक्सपीरिएन्स उनका रहता भी है हमारे साथ में अच्छा टाइम स्पेड भी होता है उनका कहीं कहीं राज्यों में कहीं जगहों पर सीमित टाइम के लिए गेम्स खेले जाते हैं अलग अलग गेम की अलग अलग टाइमिंग भी होती है और एक अच्छा अनुभव रहता है उसमें जैसे हमारी क्या है कि उन्होंने कई राज्यों में प्रतिनिधित्व एक बच्ची ने हमारी दिया कुमारी थी दिया कुमारी ने एक अच्छा प्रतिनिधिन्व किया था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल उनके लिए वे लेकर आई थीं